हाँ नमस्ते बताइये हाँ उसको लगाना है उस पर जो है कार्य जारी है हो जायेगा आपका तो हाँ तो अब दिये तो उसके एक दिन बाद छुट्टी थी तो उसके बारे में गए बात किये हैं लगाए हैं आपकी फाइल उस पर कार्य जारी है लगे हैं लोग बात हो रही है हो जायेगा जल्दी हाँ हाँ समझ रहे हैं देखें हैं बहुत लोग का हो जाता है उसमें हो जायेगा आपके भाई टेन्सन मत लीजिये हाँ उस पर गए थे उसमें लगा था आपका लगाएँ बात वत की हैं सब कुछ तो हुआ वो ही हाँ हाँ वो फाइल लगाएँ हैं इस समय है नाम ध्यान में नहीं आ रहा है लगाएँ हैं उसको हो जायेगा ठीक है हो जायेगा टेन्सन मत लीजिये चल रहा है उसी में लगाएँ हैं तभी लगा कर और इन लोग को बताएँ हैं उसमें करने के लिये तो वही देख रहे हैं हम भी देख लेंगे जाएंगे तो अभी जाना है वहाँ पर समझ रहे हैं समझ रहे हैं प्रॉब्लम होती है हो जायेगा डॉन्ट वरी बात तो सही है क्या करें इसी में इसी में अब चुनाव महोत्सव चल रहा है न इसलिये थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है सबको सब लोग बीजी चल रहे हैं जितने भी अधिकारी हैं इधर उधर सब को तो सब लोग तो थोड़ा स्माइल करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है

हाँ हाँ तो बात तो सही है कह रहे हैं देखिए क्या होता है हो जायेगा जल्दी ठीक है बात तो सही है हाँ हाँ हाँ सही है हाँ हाँ बताइये हाँ हाँ ठीक है नमस्ते